हाँ मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट या आर्ट मोमेंट हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभावना को सोशल मीडिया से देख कर लेती हूँ क्योंंकि वहाँँ पर दूर दूर देश नहीं विदेशों तक के आर्टिस्ट भी अपनी चीज़ों को बनाई गई आकृतियों कलाओं को पोष्ट करते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी बताते हैं जो आम ड्राइंग करने वाले लोगों को नहीं पता होती है जिसके कारन मै उनके पोष्ट को देखती हूँ और उसे पसंद भी करती हूँ और उससे मुझे बहुत सारी नई और ऐसी जानकारियाँ मिलती हैंं जो मेरे लिए बहुत ही सहायताकारी होती हैंं इसलिए मैंं उसी लोगों की कलाकृतीयों को देखना पसंद करती हूँ